आमच्या गांवांत जी तुका वेट वाडोवपाक जाय जाल्यार चडशीं कांय म्हणना आमची व्हडेल सांगतात सदां दोन टायमाचें जेवण जाल्यार वेट जाता म्हण पूण ताचे बगर केड्या केड्याचो शेक करून पिल्यार जाता मागीर ओट्स खायल्यार वेट वाडटा आनी मागीर ते काजू बादाम ते देखून हायल्यार वेट वाडटा आनीक दूद पिल्यार देखून एक एकदां वेट वाडटा पूण ते एक एकल्याचेर डिपेंड आसता थोड्यांक दूद पिल्यार वाडटा वेट थोड्यांक वाडना भिकणा चणे हें देखून खायल्यार वेट वाडटा आनी ज फळां देकून खायल्यार वेट वाडपाक शकता पूण हे सगळे गांवटी आमची खाणां जी आसल्या पासून लोक भायले खावन खावपाक सोदता आनी हे बेश्ट्यो ज्यो आमच्या घरा कडेन करता ती वखदां जीं खाणां खावन वेट वाडपाक जाता तरीच लोकांक जाय प्रोटीन जायो मागीर दुसरें भायले ते ते ऑर्डर करतात मागीर बगर पिझ्झा असल्या काडून असले खावन लोक वेट वाडोपाक सोदतात मागीर चिकूशेक पासून पिल्यार आमचे वेट वाडटा आमच्या आंगाक जीव येता आनीक आनी आमी घटमूट जातात